وعلیکم السلام جی جی تو ہاں ہم گولڈن لون لے دیتے ہیں آپ بتائیے کتنا گولڈ ہے آپ کے پاس جی گیارہ پرسینٹ بیاج پہ نا ہم گولڈ لون دیتے ہیں جی ہاں آپ لے کے آ جائیے گولڈ لون ٹھیک ہے گولڈ اپنا جلدی ہو جائے گا جی ٹھیک ہے آپ لے کے آئیے وعلیکم السلام